खोनाबाय आं बे बङाइगावनि सारि नं सेरफांगुरियाव थांगौमोन आङो लामाया माबायदि थांजायो ना थांजाया औ लामायाबा आंथ' बङाइनिफ्राय बासजों थांनोसै जेनेबा ओमफ्राय बेंटलनिफ्राय सेरफांगुरिसिमाव थांनो माबादि लामाफ्रा बिदिसो आं फिरफिलि मोजां लांनो रोंगोन ना रोङा मा मा गारि खारो जेनेबा बेंटलनिफ्राय सेरफांगुरिसिमाव

आलासि जाहैगौमोनहाय आङो जाथि खुरमाफोरनाव एसे नायलाबायहैनो लुबैदोंमोन आं बिदिब्ला थांनांगौ जाबाय सम लानानैहाय ओमफ्राय फैफिननाय फैफिननाय समाव मोनफिनगोन दा है ओरैनो बेरायलाबायहैनो आलासि जालाबायनो जाथिफोरनाव बेसे बेसे लायो बारहायाबा गारि बारहाया

दे थांनोसै सम लानानैहाय दोननोसै दे बिदिब्ला दे बाइ